गले को साफ़ करने के लिए गर्म पानी काढ़ा का बना कर के उपयोग करते हैं ठंडा पानी नहीं पीते हैं ठंड से बने हुए कोई पदार्थ नहीं पीते खाते हैं